کچھ قریباً تین چار سال پہلے کی بات ہے جب میں شروع شروع میں ڈرائنگ کیا کرتی تھی مجھے اندازہ نہیں ہے میں کیا بناتی تھی اس وقت اور میں آج اب کیا بناتی ہوں مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے ایک درخت بنانے کی کوشش کی تھی پھر اس کے بعد میرے ذہن میں کچھ آتا ہے کہ میں اس میں کچھ اور اضافہ کر دوں اور کچھ اس میں ڈال دوں جس سے وہ درخت کھل کر آئے اس کا لگے کہ کوئی اس کے معنے یا اہمیت ہے لیکن مجھے لگا کہ وہ درخت بہت معنے رکھتا ہے تو میں اس کے نیچے ایک کنواں بناتی ہوں اور جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں بچے بوڑھے اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں عورتیں کام کر رہی ہیں وہ جو ڈرائنگ میں نے بنائی تھی وہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے میرے دل و ذہن میں اور مجھے لگتا ہے اس سے بہتر ڈرائنگ میں آج تک نہیں بنا پاؤں گی وہ ڈرائنگ ایک ایک ایک درخت کی تھی جو درخت ہمیں ہوا دیتا ہے ہمیں صاف ہوا دیتا ہے اور کافی چیزیں دیتا ہے پھل دیتا ہے چھایا دیتا ہے کافی ساری چیزیں دیتا ہے درخت کا ہونا ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور وہ وہ ڈرائنگ میری آج تک کی سب سے پسندیدہ ڈرائنگ رہی ہے